रिलिजियस जावं सोशल इवेंट्स आमी वांगडा सेलेब्रेट करता जशे की हा हिंदून जे आसा जें हांव जशें की चवथ होळी दिवाळी तितून आमी अशें पयना की हांव तो भाबा दुसरो जातीचो सावन तो मुस्लीम आमी तेका कशें आपोंक शकता तशें आमी चिंतना आमी आपयता आतां जें तें फुडल्या मनशाचें मनान जें आसा तें तेका येवंक शें आहा की ना तें म्हाजी फ्रेंडा जावं तीं मुस्लीम आसूं जावं क्रिस्तांव आसूं हांवें तांकां आपयलेलें आसा आनी तेमी येयल्लेली आसा म्हाज्या घरा आनी तेंच्यांनी मागीर म्हाका आपलें ईद जावं क्रिसमस हांकां आपलेलें आसा आनी तांकां तेमी म्हाका अशें केन्ना फोर्स करून खंयचे गायेचें मांस जावं बोकडेचें मांस असलें केन्ना खावयलेलें ना कित्याक तांकां खबर आहा म्हाजो धर्म कसलो आनी हांव म्हाज्या धर्मान किदें किदें खाता तें हांव फकत सो तेंगे गेले जाल्यार हांव कोंबडी खाता हांव तेंगे नुस्तें सुंगटां असलें कितें आतां तें खाता तेंगेर तेमी जेन्ना आमगेर आमचे फेस्टिवल्स आमचे हेका येता तेन्ना तिमी आमचें जेवण खूब किऱ्या तेंगें तसलें जेवण कलता